میرا پسندیدہ کھیل بچپن سے کرکٹ رہا ہے اور میں الحمد للہ بہت بہترین کرکٹ کھیلتا ہوں کرکٹ کھیلنے کا جنون شروع سے ہی بچپن سے رہا ہے جب میں مدرسے میں دوران طالب علم میں تھا بہت اچھا کھیلتا تھا اور بولنگ کرتا ہوں اور بیٹنگ بھی آل راؤنڈر کے طور پر میں نے کرکٹ کھیلا ہے کرکٹ کو فروغ میں نے بہت اعلیٰ لیول پر دیا ہے اور اس کو پسند کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے ایکسرسائز بدن میں تر و تازگی اور فٹنیس لیول بہت اچھا رہتا ہے کرکٹ ہندوستان لیول میں یا ایشین ایشیا لیول میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کرکٹ گیم ہے آپ کو گلی میں محلوں میں ہر جگہ کرکٹ کھیلا جاتا ہے آج میری عمر تیس پلس ہے لیکن میں آج بھی کرکٹ روزانہ کھیلتا ہوں جب سے تین چار سال جب سے ہم نے کمانا شروع کیا ہے یا ہم نے نوکری کرنی شروع کی تب سے کرکٹ تھوڑا کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرا اسٹومک باہر نکلتا جا رہا ہے تو پسندیدہ کھیل میرا ہمیشہ سے کرکٹ ہے اور جب تک میں حیات سے ہوں زندہ ہوں میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہی رہے گا کیونکہ کرکٹ میں ایک جنون ہے ایک دیوانہ پن ہے ایک پاگل پن ہے کرکٹ جب آپ کھیلتے ہیں تو پوری جنونیت کے ساتھ بیٹنگ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ جب بولنگ کرتے ہیں تو آپ کی جو تمام باڈی ہے وہ پوری جو ہڈی ہے ایکسرسائز کی شکل میں جیسے خون کی روانگی تیزی سے پھیلتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ تر و تازگی رکھتی ہے اس لیے میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہی ہے